ہیلو کیا آپ اولا سروسیس سے بات کر رہے ہیں جی میں محمد انس بات کر رہا ہوں کل میں نے آپ کی ایک ٹیکسی بک کی تھی جو شاہجہاں پور سے علی گڑھ جاتی ہے مجھے آپ کی ٹیکسی میں بہت ساری دقتیں ہوئیں جب میں شاہجہاں پور سے علی گڑھ جا رہا تھا تب سب سے پہلے جو دقت ہوئی سب آپ کی ٹیکسی کی ساری سیٹس پھٹی ہوئی تھیں جس سے مجھے بیٹھنے میں بہت دقت ہوئی اور آپ کی ٹیکسی کا ڈرائیور بہت لاپرواہ تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کہیں ایکسیڈینٹ نہ کردے اور آگے چل کر ایک جگہ پر ٹیکسی پنچر ہوگئی جس کی وجہ سے وہاں پر ایک گھنٹہ برباد ہوگیا لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سروسز کو اچھا کریں جس سے کسٹمر کو زیادہ دقتیں نہ ہوں شکریہ